हेलो हेलो हॅं कोन बोल रहै है हेलो कहाँ से अपने बोले छियै के छियै हम एन जी ओ के जैन इसकूल सँ बोलै छी हॅं अपने बच्चेक ने पढ़बैक बारेमे पुछि रहलियै हन बच्चाके देबै तऽ इहाँ सभ सुबिधा छै सभ तरहके इहाँ शिक्षा प्राप्त होइ छै बढ़िआँ रहै छै देबै तऽ दए दियौ सुबिधा छै बच्चाके पढ़ैके खेलैकऽ कुदैके ओकर बाद जाइके बच्चा की कहै छै देखभाल बढ़िआँ ढंगसँ करैके इहाँ मतलब किताब कॉपी प्रतियोगिता बहुत होइ छै बहुत ढंगसँ परीक्षा होइ छै एहिमे नहि रुपा आर नहि लागै छै इहाँ ज्ञान देबे करै छियै बच्चाके अच्छा तरहसँ जे आगे भविष्य किछु बैन जेतै तबे हॅं हॅं ठीके छै तऽ दए देबै कए गो बच्चाक लेबै तऽ ठीके छै दए दबै कॉपी कलम ड्रेस सभ हमरे तरफ सँ रहतै अच्छा ढंगके सुबिधा छै बच्चाके पढ़बैके अपने की कहै छै जेबै जखन चाहबै तखन इसकुल बेगूसरायमे छै हॅं बेगुएसरायमे कहिया अपने बच्चाके भेज रहलियै नहि नहि ओतऽ पइसा एकोगो नहि लिगै छै रुपा नहि एको गो नहि लगै छै इहाँ फ्री सेवा फ्री सेवा छै अगर डील करै छै तऽ हम अपन गाड़ी बच्चासँ हमे लए लबै बुझलियै हॅं आब एडमिशन चलबे करतै एक अप्रिलसँ जखन चाहबै तखन एक अप्रिलसँ चालू छै आँय ठीके छै चैलि आयबै तब जाहि दिन अयबै ओहि दिन एडमिशन कए लबै हॅं अच्छा सँ ने करबै सभचीज हमर मोन छै बहुत तसल्लीसँ करै छियै हमरा नया इसकूल बहुत पुराना छै